ہیلو سر سر میں آیا تھا ویکیشن پہ میرے دوست نے نمبر دیا تھا آپ کا کیا کیا سُویدھا ہے سر جی سر یہی چھ سات دِن کے لیے آیا ہوں دوست ووست ہیں ساتھ میں جی میں بس آج پہنچ جاؤں گا دس گیارہ بجے تک اے سی اے سی اے سی جی جی بالکل گھومنے ہی آئے ہیں سارے ساتھ میں ہم نہیں سر وہ آپ ہی کرو گے میں تو نیا ہوں گا

اٹس اوکے سر کوئی بات نہیں چھ لوگ ہیں سر اوکے سر اوکے اوکے سر اوکے مائی بیسٹ فرینڈ تھینک یو